हंजी हां जी बोल्लो बोल्लो हां जी इत्थुआं बोल्ला ना किन्ने चिर पैह्लें दी गल्ल ऐ अच्छा अच्छा हां अ'ऊं समझी हां हां भट्ठी कीता हा थुआढ़े घर कम्म अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते ए सी चला दा अच्छा ते कदूं दी कल्ल शामीं दी गल्ल ऐ थुआढ़ी कुतै पिच्छुआं बिजली ते नेईं बद्ध जां घट्ट होई कुतै ते तां करियै होएआ ते बिजली ठीक ही कोई मौसम मुसम निं खराब हा अच्छा ते इक कम्म करेओ कोई बड्डा होना कोई मर्द होना घर ते इक कम्म करेओ उस्सी जेह्ड़े ओह् थुआढ़े बल्ब ऐ निं ओह् जिसलै में ला दा हा निं में पैह्लें आखेआ हा भाई साकेट जेह्ड़े हैन एह् बड्डे न ते बल्ब हिल्ली बी सकदे न ते तुस इक कम्म करेओ जेह्ड़ा कोई कोई मर्द मुर्द होग घर ते उस्सी आखेओ भाई बल्ब इ'यां करियै थोह्ड़ा खोह्ल्लियै दोबारा लाएओ ते दिक्खेओ अगर दवारा लग्गी जाह्ग चली जाह्ग ते तां खरा ते जे अगर नेईं गै होएआ तां फ्ही कल्लै दी ध्याड़ी ते हैं अ'ऊं इत्थै कम्म लग्गा दा रामनगर ते अजें ते निं आई सकनी आं ते परसूं ध्याड़ी दिक्खङ फ्ही अ'ऊं औह्ङ घर ते फ्ही दिक्खगी केह् चक्कर ऐ ते पक्खे दा केह् ऐ भाई पक्खे चलदे इ'यां जां अच्छा अच्छा ते कोई गल्ल निं अ'ऊं आह्गा दिक्खङ फ्ही पिच्छुआं बी दिक्खगे निं भई बिजली दा ते निं किश चक्कर चुक्कर ऐ ते दिक्खगे भी चैक्क करगे थुआढ़ी बिजली पिच्छुआं बी किश मी लग्गा दा फाल्ट फुल्ट है ते कदें होंदा निं तारां जुड़ी जंदियां मिली जंदियां ते कदें खिंडी जंदियां ते किश होंदा निकली जंदी कदें ते कोई गल्ल निं एह् पक्खे दा अ'ऊं करगा अ'ऊं कल्लै दी ध्याड़ी ते अ'ऊं आई निं सकनी ऐं में आपूं इक जगह् कम्म लैते दा हा उत्थूं मुक्की जाना निं कल्ल फ्ही ते परसूं आह्ङ ते बाद च ते फ्ही दिक्खङ ते इ'यां कोई खराब ते निं होएआ कोई पक्खा जां एसी शेसी कोई बल्ब बुल्ब खराब ते निं होएआ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं में दिक्खङ फ्ही इ'यां ते मैडम जी अगर कदें बिजली पिच्छुआं अगर यकदम बधी जाए ते तां गै बल्ब सारे खराब होई जंदे फ्ही ओह् खराब होई जंदे भाई ते जां इक जकदम आवै बिजली ते जां इक दम घट्ट होई जाए तां होंदा ते इ'यां कोई बल्ब बुल्ब फट्टेआ ते निं

अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं तां चिंता आह्ली गल्ल नेईं ऐ अ'ऊं दिक्खङ आह्नियै निं हां तुस टेंशन निं लैओ हून कट्टी लैओ अज्जै दी ध्याड़ी ते कल्ल दी ध्याड़ी ऐ ते फ्ही परसूं आह्ङ ते परसूं दिक्खङ

हां कोई गल्ल निं फ्ही दिक्खी लैह्गे नेईं ते बल्बै दी बी गैरंटी सालै दी ऐ ते ओह् तुसें ते म्हीनै पैह्लें लोआया एसी बल्ब करगे किश नां किश दकानदारै कन्नै गल्ल करगे नेईं तां दिक्खगे भाई किश ना किश होई जाना हां तुस टेंशन निं लैओ आं परसूं आंह्गा अं'ऊ कोई गल्ल निं खरी हां खरी जी खरी